کتنا لوگ الٹا تیرتے ہیں ٹکنیتی ہوتا ہے ہم لوگ کو اتنا تو نہیں آتا الٹا تیرنے کے لیے اور بھی کس طرح تیرا جاتا ہے اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ بھی سیکھے تھے تھوڑا بہت الٹا تیرنے کے لیے لوگ آر کو تو آتے ہیں اپ کیا کھا کے کیسے سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں ہم کو تو نہیں ہے تھوڑا اتنا جانکاری یہ ندی میں لوگ چاہتے ہیں نہانے کے لیے الٹا بھی تیرتے ہیں سیدھا بھی تیر کے نکل جاتے ہیں ہم لوگ کو تھوڑا اتنا نہیں آتا ہمٹا تیرنے کے لیے پانی کافی زیادہ ہوتے ہیں ندی میں ہم لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں اور بھی سیدھا